जेनाकि आधार कार्ड बनलय तऽ आधार कार्ड लए कऽ गेलियै ने तऽ कहलकय गड़बड़ी छै आधार कार्डमे सुधार करऽ एना करऽ ओना करऽ तऽ देखल सुनल नहि रहय तऽ कहलियै जे टाका लेबऽ लै लए आधार कार्डसँ उधार करि दहो हमरा अरके देखल नहि छै कतऽ जेबय की करबय नहि करबय तब की भेलय तऽ हमरे परोसियाके आधार कार्ड गड़बड़ा गेलय वएह गेलय सङ्ग लए गेलय कहलकय हे दीदी चलऽ चलऽ हमरा नहि छै देखल गेलियै गेलियै तऽ कहलकय हे एतना टाका लेबऽ ओतना टाका लेबऽ तब आधार कार्ड सुधार करबऽ हेतय जा ओतऽ जा तऽ कहलकय की तऽ ओ दीदी कहलकय की तऽ की हेतय जादा टाका लेतय लेतय आधार कार्ड सुधार करि दह तऽ आधार कार्ड सुधार करि देलकय तब जाके दू चारि बरख ओकरो फेर वएह खेला लागि गेलय जे काम जुटलय तऽ ओकरो वएह आधारे कार्डके लफरा लागि गेलय ई दीदी लगुन जा उ दीदी लगुन जा एना करऽ ओना करऽ ई सुधार करऽ उ सुधार करऽ आओर फेर एकटा दीदी कहलक हमरा छुट्टिये नहि छै हेना नहि छै ओना नहि छै तो ही जा तो ही करऽ माथा कतेक लगेबय कतेक की करबय कोनो चीजमे धारे कातके काम लागय छै आधार कार्ड सुधार नहि करेबऽ तऽ केना हेतौ एना हेतौ एना करऽ ओना करऽ ढेरीके लफड़ा तब उ दीदी कहलक सोचय छियै विचार छियै जेबय हमहुँ करेबय ई काम बढ़िआँ छै कराइए लेबय ई काम करबैये पड़तय कतऽ जाइ पड़तय जान जानकारी लए कऽ करइए लगबय